किसान के लोकके लिए बहुत छै खेती लोकके आइके कम उपजाबै छै करै छै कोजगरा नहि कए सकै ने कोइ किछु करै जे ऊपजा होइ छै से होइ छै जे ओहिमे सब फसल लगाबै छियै तऽ ओहिमे ऊपजा हेबे करै छै ककरो आइकाल्हि मे कोइ नहि झगड़ा करैलए कोशिश करै नहि कोइ हमरा किछु कहै सब अपन अपन ऊपजा करै छै अपन रहै छै तऽ ओ कहै छै हमरा मे चलि गेल ओ कहै छै हमर चलि गेल तऽ ऐसे छै किसान आदमी किसान के लोकके आइकाल्हि ओकर ओकरा ओकर आरि छै ओकर ओकर छै खेत तऽ ओ कहै छै हमरा मे चलि गेल ओ कहै छै हमरा मे चलि गेल तऽ ओहिलए कहै छै कोइ चल कोर्ट कोइ कहै छै कचहरी तऽ ओहिलए कहै छै किए कतौ जाइ जेबै सब ठीके छै ककरो खेत ने कोइ जाइ छै केकरो खेत मे कोई नहि जाइ छै किछु पानि जाइ छै ककरो तऽ कहै छै नहि हमरा खेत मे चलि गेल